आं जी अखनूर दा बोला दे आं अखनूर साढ़े अखनूर किला ऐ दिक्खने आह्ला बड़ा शैल ते चिनाब दरेआ ऐ ओह्दे जिया पोता घाट ऐ फिर ओह्दे बाद तुसें ई पांडव गुफा लेई जाह्गे पांडव गुफा ऐ बड़ा शैल ऐ आं जी इक्क गुरूदारा ऐ परशुराम मंदर ऐ आं जी

ठीक ऐ जी